हय म्हाका एक पात्री करपाक खूब आवडटा आनी हांवें एक केल्लो एक पात्री अपघात आनी सॅल्फी हातुंतलो थोडो भाग हांव तुमकां करून दाखोवंक शकता आवय गे आवय गे सोसूं नजो म्हज्यान कितें म्हणटा खंय दुकता हें पळयात हांगा दुकता आनी हांगांय दुकता सगळीच कडेन दुकता मोबायल कसो वायब्रेड जाता न्हय तशें म्हजें आंग वायब्रेड जाता कितें म्हणटा अरे हसतात कितें हसतात तांचे दांत दिसता जांचें जळटा ताकाच कळटा तशें म्हणटा कशें पळ्ळें हांव आतां कितें सांगूं तुमकां तुमी कोणाक सांगची ना न्हय मोबायल हो हो मोबायल कितें म्हणटा मोबायल कसो उडयतलो म्हाका तो कितें मनीस की गाडी

कितें जालें आतां पावसाचे दिसानीच सगळीं वतात न्हय धबधबा पळोपाक सो हांव बी गेल्लें दुदसागर

आनी आतां ही न्यू फॅशन आयला न्हय सॅल्फी सॅल्फी सॅल्फी कितें हें पिशेपणां आं कितें हें आपुणूच आपलो फोटो काडप सॉरी सॉरी फोटो न्हय हां पीक काडप आनी बेश्टो फोटो काडप न्हय आं फोटो काडटना तीं वेगळी वांकडी तोंडांय करप आं तें सोडात हांव किरें सांगतालें हां ती सॅल्फी तर हांव गेल्लें धबधबा पळोपाक आनी थंय गेल्यार पळयता जाल्या लोक धबधबा पळोवपाचें सोडून सॅल्फीच काडत बसलेलीं सो हांव कितें कमी हांवेंनूय काडलो म्हजो मोबायल आनी लागलें सॅल्फी काडपाक पयलींच थोडो सॅल्फी काडलो पूण ते बरें येवंक नात म्हाका सगळो व्यूव जाय आशिल्लो नी फाटलो सो हांव मात्शें फुडें गेलें आनी असो म्हजो पांय वयर केलो किऱ्याक म्हाका बॅस्ट सॅल्फी जाय आशिल्ली न्हय कोणें काडूंक ना तशी जाय आसिल्ली हांव सगळ्यांचे स्टेटस पयतालें बरो व्यू जाय आशिल्लो सो हांवें आनी मात्सो पांय वयर केलो आनी तुमकां सांगतां कितें जालें तें म्हाकाच कळूंक ना आनी हांव धप्प करून सकयल पळ्ळें आनी ह्या एका सॅल्फी खातीर म्हजी ही ही अशी दशा जाली कितें म्हणटा सॅल्फी खातीर सगळें जालें हय खरें सांगता एका एका सॅल्फी खातीर हें सगळें जालां हांव हरशीं पेपरान वाचतालें सॅल्फी काडटना कोणाचो अपघात जालो कोण कोणाचो कोण मेलो पूण म्हाका तें कळूंक ना म्हणटात न्हय कळटा पूण वळना पुणून हांवें तेंच करपाक गेलें आनी हें अशें सगळें जालें पूण आतां मात्र हांवें थरयलां आं म्हाका नाका हो मोबायल आनी नाका ही सॅल्फी आनी तुमकांय हांव सांगतां खंयसरूय गेल्यार आपल्या दोळ्यांनी तो परिसराचो आनंद घेयात कित्याक जाय ते सॅल्फी सॅल्फी आं थोड्या मॅमरीज खातीर तुमी फोटो काडूं शकता पुण सॅल्फी खातीर अशे जीव आनी अपघात जाता म्हणून ते काडपाक वचूं नाकात आवय गे पयल्यात न्हय वा कितलो त्रास जाता तो हां बरें हांव वतां आतां तुमी काळजी घेयात आनी खंय गेल्यार असले कांय अपघात जातात अशा जाग्यार सॅल्फी काडपाक वस नाका आं आं बरें देव बरें करूं